اباس جی بولیے کون چاہیے جی جی بولیے

جی جی ہم دلاتے ہیں بولیے کہ جی ہاں آپ کے واسطے کرایے لے لئے فلیٹ بھی ہے اُس کے بعد چارج کے حساب سے کیا آپ یہ سب رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہو نہیں نہیں نہیں اتنا نہیں میں نے ایریا آپ کو ٹھیک ٹھاک چاٮٔیے تو آپ کو کم سے کم بیس پچیس ہزار روپے منتھلی والے ہوں گے ارے نہیں ہے تو پھر اگر پتلی ہے تو یہ بتا رہے آپ کو بہت چولی گلی ہے نا صاف صفائی اچھی رہتی ہے نا اور آپ کو چاہیے تو پتلی گلی میں ہے تو پھر اُس میں بھی آپ کو جو ہے پندرہ تک میں مہینے کے رینٹ پر ہو جائے گی نہیں تو اُس میں تو کم نہیں ہو پائے گا نا یہ تو اچھے علاقے ہیں اور صاف صفائی اور آپ کو کوئی دقت پریشان نہ ہوگی اور آپ لینا چاہو تو بیس ہزار روپے منتھلی میں لے لو رینٹ پے جی جی تو کوئی بات نا جو چاہیے فرسٹ ہو جائے گا ٹو لے لو تھری لے لو فلور دیکھ لو وہ مل جائے گا تمہیں دھیان دو آجاؤ اُس اُس کے لئے دقت نہ ہوگی وہی جو بتا رہا ہوں صحیح ہوگا صاف صفائی اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجاؤ پھر بات کر لیتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں تھینک یو